भारत में बाबा धाम बैद्यनाथ धाम झारखंड में है जो बाइक से जाने में आसानी होती है भारत में नालंदा जाने में आसानी होती है भारत में पटना राजधानी वहाँ पर पटन देवी माता मंदिर है वहाँ पर जाने में हनुमान मंदिर है वहाँ जाने में रास्ता भी सही है कहीं कठिनाई नहीं होती है जल्दी जाना चाहते हैं तो वहाँ अपना संयम इस्पीड से जाते हैं और सही समय पर भारत में पुनौरा धाम भारत में है जो सही समय पर जो सीतामढ़ी में पाया जाता है भारत में ही अहिल्या माता मंदिर है जो दरभंगा ज़िले में पाया जाता है भारत में ही चमुंडा माता नगरी है जो कटरा प्रखंड मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में पाया जाता है जो बाइक से हम आसानी से जाते हैं भारत में ही मंदिर उचैठ दुर्गा माता स्थान है जो हम बाइक से जल्दी चले जाते हैं भारत में ही जो है उचैठ माता स्थान के पास ही निकटतम जो है मंदिर ये सीतामाता नगरी इधर आना होता है तो आराम से हम लोग चले जाते हैं बाइक से और जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है बाइक से जाने में हमें आसानी मिलती है और जल्दी पहुँचते हैं भारत में गौतम मुनि का स्थान गौतम कुंड यहीं पर है जहाँ पर हम लोग बाइक से आराम से चले जाते हैं भारत में सब से आसानी से जाना होता है तो पुनौरा धाम चमुंडा स्थान पुनौरा धाम सीतामाता नगरी चमुंडा स्थान माँ चमुंडेश्वरी दुर्गा स्थान मेरे बड़ी पोखर जो कि मेरे नज़दीक में ही है और अहिल्या स्थान और भैरव स्थान भैरव बाबा की नगरी है जो मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में ही पड़ता है मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले में ही ग़रीब स्थान है जो प्रसिद्ध है

दिक्कत नहीं होती है और आसानी से हम जाते हैं श्यामा माई मंदिर दरभंगा में है मुज़फ़्फ़रपुर में वो सब बाइक से जाने में हमें आसानी होती है मनोकामना मंदिर है दरभंगा में वहाँ पर भी जाने में आसानी होती है बाइक से दरभंगा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ये सब बाइक से जाने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है और आराम से हम चले जाते हैं बाइक से जाने में हमें उचित समय पर हम पहुंच जाते हैं और उचित समय में हम फिर वापस चले आते हैं ये सब तीर्थ स्थल अच्छे जगह हैं और घूमने वाला जगह है इसमें कहीं कपलेश्वर स्थान है वो भी उचित जगह घूमने वाला है बहुत सुंदर भगवान की नगरी है ये सब जहाँ जहाँ स्थान है सब बढ़िया है और भारत में ये सब बाइक से जाने में कोई कठिनाई नहीं रास्ता भी सही है और विद्यापति जी का स्थान है वहाँ पर भी जाने में कोई कठिनाई नहीं है बाइक से आराम से जा सकते हैं उस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है बाइक से जाने में हमें सहूलियत मिलता है